जय झूलेलाल मां सभिनि खां पहिरीं इहो ॿुधाइणु चाहींदमि की भारत जी स्वास्थ जी जेकी देखभाल जी स्थिति आहे उहा ॾाढी ज्यादा ई ख़राबु आहे हितां जो सिस्टम ॾाढो ई ज्यादा ख़राबु आहे अन्य देशनि जे हिसाब सां जो की भारत में ॾिठो वञे त ॾाढा माण्हू ॾाढानि माण्हुनि खे बीमारी आहे इहो नथा चई सघूं पर उन्हनि जे इलाजु त कुझु बि ढंग जो न थियलु आहे सरकारी अस्पताल ठहियल आहिनि मां उहो मञां थी पर उन्हनि जी फैसिलिटी छा आहे त उन्हनि जी सुविधाऊं बिल्कुलु बि सही कोन्हनि कयो वेचारा माण्हू दर दर जी लाइनूं ता ठाहिनि उन में एॾा ख़र्चा था लॻनि उन्हनि जा सेवाऊं ढंग जू मिलनि नथियूं उन में वेचारनि जो ॾाढो ज्यादा परेशानियुनि जी ॻाल्हि आहे जो की उन्हनि जी अगरि तबियत ई ठीकु न थिए त कहिड़े मतिलब जी सरकारी अस्पताल इहो ई सभु ॿिए देशनि जे अस्पतालुनि जे बारे में ॾिसूं त उन्हनि जी सिस्टम ॾाढो ई ज्यादा सुठो अथनि उन में उन जा अस्पताल ॾाढा बढ़िया अथनि और उन्हनि जी फैसिलिटी बि ॾाढी बढ़िया अथनि उन्हनि खे क्लीनिक में सुठी दवाऊं थियूं मिलनि उन्हनि जी मशीनूं अहिड़ियूं अथनि जंहिंसां हो जन जल्दी ठीकु था थी वञनि पर असांजे हिते इहो कोन्हे को इन लाइ भारत जी स्थिति ॾाढी ख़राबु आहे मां पंहिंजे ई पासे जी हिकु स्टो कहाणी थी ॿुधायांव असांजे पासे में हिकु भईया हुयो जंहिंखे हुयो कैंसर उहे वेचारा एतिरो अफॉर्ड नथा करे सघनि त उहो सरकारी अस्पताल में विया वेचारनि खे चार ॾींहुं त हीअं ई हेॾे होॾे रुलायनि उन खां पोइ पंजें ॾींहुं ते इहो चयुनि की ॾिसो भाई एतिरा पैसा लॻंदव सरकारी अस्पताल में बि त भाई कहिड़ो मतिलबु थियो उन जो वेचारा चार ॾींहुं दर दर भटकिया उन्हनि जो इलाजु बि ढंग सां न थी सघियो त इहो ई परेशानियूं तू अचनि हिते त मां चाहियां थी की भारत में सुठा अस्पताल खुलनि जेका सरकारी हुजनि जेके गरीबु माण्हू अफॉर्ड करे सघनि इहो भारत में थियणो खपे सरकार खे इहो क़दमु उठाइणो खपे की भाई असांजे भारत में अहिड़ा हॉस्पिटल ठहनि जंहिंमें की भाई गरीबु माण्हुनि जो इलाजु थी सघे ढंग सां उहे ठीकु थी सघनि जो की इहे असांजे हिते कोन्हनि का भारत में त मुंहिंजो सलाह हेतिरी आ की असांजे हिते अहिड़ा अस्प हॉस्पिटल खुलनि जंहिंमें सभिनि जो इलाजु थी सघे एॾी लंबी लंबी लाइनूं लॻण खां पोइ बि जंहिंखे जो नथी मिले उहा फैसिलिटी त पोइ उन्हनि जी तकलीफ़ु थी थिए न और सफ़ाई जी बि ॾाढी दिक़त आहे सरकारी अस्पतालुनि में बिल्कुलु सफ़ाई न हूंदी आहे हिकदमि अजीब सी स्मैल ईंदी आहे जेको ॾाढो ज्यादा ख़तरनाकु थी सघे माण्हुनि लाइ उन में ई माण्हू अधु बीमारु था थी वञनि इन लाइ इन में असां थोरो चर्चो कयूं त सही करण जी कोशिशि कयूं धन्यवाद